आं जी आं जी मैडम शुभम बोल्ला दा में आं जी आं जी म्हाराज थोह्ड़ा थोह्ड़ा फर्क ऐ मतलब जेह्ड़ी दोआई तुसें लेइयै दित्ती ही ओह् लैती ही ते कन्नै तुसेंगी ते केह आक्खा दे सबैह्रे शामीं त्रै टैम जां दो टैम ते फर्क पौग जां ऐल्ली फर्क निं पेआ म्हाराज सिर पीड़ बी बड़ी होआ दी